سیلف ہیلپ گروپ اس کے بارے میں زیادہ تر تو نالج میرے پاس ہے نہیں لیکن ایک یہ اس کو اگر بتائیں تو ایک مدد کے لیے گروپ کا آغاز ہوا ہے اور آگے میں آپ کو بتاؤں خواتین کے لیے تو بہت ساری ملازمت کے واقع مواقع فراہم ہیں مارکیٹ میں لیکن ان میں سے ایک جو مائی لائف اسٹائل نیٹورک مارکیٹنگ کمپنی جو خواتین کے لیے گھر سے وہ اپنا بزنس کیسے کر سکتی ہے سب سے اچھا اور اگر موقع ہے تو اس دور کا سب سے اچھا دھندا اس کے لیے نیٹورک مارکیٹنگ ہے گھر سے وہ بگیر ایک پاؤں نکالے ہوئے اپنا موبائل کو یوز کر کے اپنا برانڈ ویلیو بنا سکتی ہے اور اپنی پہچان بنا سکتی ہے کیونکہ خواتین کے بارے میں بولا جاتا ہے خواتین کی خود پہچان نہیں ہوتی ہے جب وہ شادی شدہ نہیں ہوتی ہے تو ماں باپ کے نام سے جانی جاتی ہے جب شادی شدہ ہو جاتی ہے یا تو ہسبینڈ کے نام سے شوہر کے نام سے جانی جاتی ان کا خود ایک شناخت نہیں ہوتی ہے پہچان نہیں ہوتی تو اپنی شناخت اور پے پہچان بنانے کے لیے یہ راستہ یہ مواقع آپ کو فراہم کرتا ہے